हेलौ औ बे नों गारि द्राइभारनाव नांदोंना बियो बि दा माने आं सिगां लांनाय गारिखौ नांगौमोनलै सिगां दाखालै लांनाय गारिखौनो दा माने आं आरो गुबुन जाइगायाव आरो थांबावनो नागिरदों बेयाव थांनो सोलाबगोनना सोलाबा बायदि नोंथाङा गाखोनायाथ' आरो जोंनि ओरैजा फैबानो जाबाय आं दा मानि गारिखौ दाखालै लांनानै मोजां मोनदों नोंथ' सोलाबगोन होनबा गाखोनायाथ' गारिखौथ' आरो मोजां मोनदों ओंखायनो आरो दा नै नैथि खेबनि थाखाय बे गारिखौनो नांफिनगौ आरो दा माने बे गारिखौनो लांफिनगोन आं दा माने बे गारिखौनो बुक खालामनो लुगैदों आरो दे होमबा जोंनि नैबे जाइगायावल' फैदो सिमलायाव फुङावनो गाखोनसै दे